नमस्ते भैया तो हमको कैमरा करवाना था हमको हमारी शादी है हाँ हाँ फोर के का करवाना था बस ज़्यादा दूर नहीं है बस आजमगढ़ ही अच्छा तो कितना कॉश्ट जाएगा लगभग सिर्फ फोर के का अच्छा और ए ड्रोन का ड्रोन का कुछ कम नहीं अच्छा और एक डी एस एल आर करना था लेकिन डी एस एल आर वो वाला मुझे करवाना है जेट फिफ्टी जो नहीं आता है हाँ जो भी हो मतलब मुझे वो वाला करवाना है अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा हाँ तो क्वालटी वीडियो में जो अच्छा तो वीडियो में जो क्वालटी आप देंगे क्वालटी रहेगी न ये नहीं कि मतलब कि करवाएँ तो साफ सभी फाेटो सारी मिलें हाँ तो हम उतना हम पैसा लगाएँगे तो इतना क्वालटी हमको चाहिए ही

अच्छा अच्छा अच्छा तो एकदम बढ़िया कैमरा रहेगा न जी हाँ ओके आपका कैमरा किस कम्पनी का है अच्छा सोनी कम्पनी का है अच्छा अच्छा मतलब कि आप आएँगे चलाने कि आप लड़के भेजेंगे

अच्छा अच्छा ठीक है सर तो कुछ कम नहीं होगा ठीक है तो कुछ अगर फिर लेते तो अच्छा ये बात रहती तो ठीक ठीक है नमस्ते